हँ हमसभ ककरा देबै हमसभ गाँवमे रहि कऽ जे नेता बुझै छियै बढ़िआँ नेता छै तकरा दै छियै भोट अपना गाँवमे रहै छी तऽ मुखियाके चुनाव जहन होइए तऽ मुखिया जे बनयवला रहै ठाढ़ तऽ होइए कतेक ने जे जे मुखिया काम करयवला रहैए तैँ मुखियाके अपन भोट देलहुँ ओ देलहुँ सभसँ भारी नेता बिहारमे अथिमे के यए तऽ मुख्यमंत्री मे ओ यए मोदीक यए तऽ मोदीके बिहारमे बड़ संस्कार कयलक हन बड़ बीरो बीरोके कयलक हन तऽ ओकरा सभ मिलि कऽ ओकरे भोट दैए तऽ ओ उपयोग करैए बहुते विकास कयलक हन लोककेँ छओ हजारके रुपैआ सेहो दैए लोककेँ खाना तऽ कोटा अनाज सेहो भेटैए गहूम चाउर इहो देबैए बहुते विकास करैए गाँवमे राम मण्डिल अयोध्यामे सेहो बनेलक हँ अयोध्यामे राम मण्डिल बनेलक ओतय बहुत स्थापना कयल पूजा पाठ बड़ भयङ्करसँ भेल हन बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ कयलक हन अजोध्यामे राम भगवानके अपन स्थापना काल्हि मोदी सरकार देलथि हन